سر مجھے لکچھمی نگر جانا ہے سر تو کیا سر آپ کی ٹیکسی وہاں ٹائم پہ پہنچ جائے گی سر کیونکہ سر وہاں آس پاس ٹریفک بہت زیادہ ہے مجھے لکچھمی نگر جانا ہے اور وہاں ٹریفک بہت زیادہ ہے تو اور سر آپ نا ابھی ٹریفک میں ہیں یہاں پر تو کافی ٹائم لگ جائے گا سر ویسے لوکیشن پر کب تک پہنچ جائیں گے سر لکچھمی نگر ایک گھنٹے میں سر کوئی ایسا راستہ ہے جو شاٹ کٹ ہو اور جہاں سے جلدی پہنچ سکیں سر کوئی ایسا راستہ نکالیں تیز رفتار راستہ جہاں جلدی پہنچ سکیں لوکیشن پر پلیز